हाँ डाक्टर विपिन सिंग बोल रहे हैं हाँ हाँ नहीं तो आप आइए आपका टेश्ट लिखते हैं पहले टेस्ट कराते हैं उसके बाद दवा चेंज करते हैं अराम तो मिलना चाहिए था नहीं तो आप आइए आपको टेस्ट लिख देते हैं आप टेस्ट करा लीजिए नहीं होगा तो फिर हम हाँ जाँच करा के तब हमको बताइए उस हिसाब से दवा चेंज हो जाएगी नहीं तो और सीनियर के यहाँ रेफर कर देंगे हम आप आइए पहले एक बार देखाइए हमको सारा टेस्ट नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो जाए बिल्कुल ठीक हो जाए नहीं नहीं हम समझ सकते हैं भाई शरीर सही नहीं रहता है तो हाँ हाँ पेट से तो सब कुछ सब लो होने लगता है मन घबराने लगता है बी पी सुगर सब डिस्टर्ब हो जाता है नहीं आप एक बार आइए उसके बाद टेस्ट करा के सब उसके बाद रिपोर्ट देख के उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं और उसके बाद नहीं होगा तो हम और सीनियर डाक्टर के यहाँ अपने भेज देंगे तो अच्छी दवा हो जाएगी नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप एक बार आइए और सब और सब बढ़ियाँ और कहीं दिक्कत नहीं नहीं नहीं आप आइए बिल्कुल आप बात हम समझ रहे हैं बड़ा तकलीफ में हैं आप सब सही हो जाएगा दवा बदलते हैं और चेकअप भी कराते हैं ब्लड टेस्ट तो लिखे थे आपका और पेट का भी जो है कि ओकर ई करा देते हैं आपका एंजियोग्राफी ओराफ़ी ईको भी करा देते हैं देखते हैं क्या दिक्कत है सब चेक करते हैं हाँ हाँ आ जाइए ढाई तीन बजे के बाद एक पेशेंट देख रहे हैं उसके बाद आप तीन बजे के हाँ तीन बज तीन बजे लगभग आइए हाँ चेम्बर पर आइए सीधे और कोई दिक्कत पेट दर्द फीवर भी नहीं नहीं बढ़ियाँ दिखवा दे रहे फीवर भी ओ आ रहा है नहीं तो अच्छे से दिखवा दे रहे हैं आपको बढ़ियाँ से पेट टाइट है एकदम बिल्कुल हवा ओवा नहीं पास हुआ है ठीक है आइए आइए आइए आइए आप को देखते हैं ठीक है नमस्कार आइए आइए ठीक